जिन्ने बड़े सारे गाने कड्ढे दे न डोगरी ओह्दा इक गाना ऐ काला काला कोट मेरे दर्जी काले धागे नाल सीना भला ओह् ना में बचदी ना में उठदी काला कोट सीना भला हो और मतलब बड़े सारे डोगरी सिंगर न मिगी डोगरी गाने बड़े पसंद न डोगरी हून अजकल डोगरी गाने नमें नमें निकले दे बड़े स्हेई स्हेई स्हाड़े इत्थे लोकल बी सिंगर न डोगरी डोगरी गाने बड़े ज्यादा पसंद न और हिंदी गाने और पराने हिंदी गाने बी मिगी बड़े शैल लगदे न जियां उदित नारायण दे गाने होई गे कुमार सानू दे होई गे अलका दे होई गे जियां उदित नारायण दे गाने न जियां पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा मगर अपना पापा का सपना एह् होई गे बड़े सारे ऐसे सिंगर न हिंदी गाने मेरे फेवरेट न और डोगरी डोगरी मिगी बड़े ज्यादा शैल लगदे न बड़े ज्यादा डोगरी गाने निकले देन नमें नमें इन्ने सोह्ने सोह्ने गाने निकले दे न और जियां कि डोगरी बिच्च भजन बी बड़े सौह्ने सौह्ने निकले दे न जियां हून नमें गाने निकले मतलब एह् इद्धर स्हाडे् इत्थै रवि रूवि होर न जेह्ड़े लोकल सिंगर न लोकल सिंगर डोगरी उंदे गाने न एह् बी बड़े स्हेई स्हेई गाने गांदे न जि'यां भजन गांदे न नमें नमें भजन आए दे नमें नमें गाने आए दे डोगरी डोगरी गाने बड़े स्हेई लगदे मिगी और हिंदी गाने हिंदी गाने बी बड़े स्हेई लगदे हिंदी गाने दे सिंगर जेह्ड़े होई गए उदित नारायण अलका कुमार सानू एह् गाने मतलब इंदे गाने मिक्की ब ड़े पसंद न ते जि'यां डोगरी भजन होई गेआ मेरी देवा माई ओ दुक्खां ने मां पा लेआ घेरा तेरा बच्चा एह् ऐ जियां कि बड़े शैल लगदे न